हमसब गायन सऽ पहिले गरम पाइन सऽ कुल्ला करै छी और गाबै कालमे हमसब गरम पाइनके सहायता सऽ गल्ला के साफ करै छी जै सऽ की गल्ला सुधारयके लेल सुबिधा रहैया आओर ओहि सऽ नियन्त्रण बनल रहै छै आब इहए हमसब शाम कऽ दू घण्टा प्रतिदिन गायन करै छी आओर गायन करैसे पहिले हमसब गल्लाके साफ करै छियै जाहि सऽ गल्ला जे साफ रहै छै तऽ गाबैमे सेहो मोन लगै छै आओर हमसब श्वाँसके दस सेकेण्ड बीस सेकेण्ड रोकबाक रोकि रोकि कऽ गायनके प्रयोग करै छी